ابھی مجھے کل ایک پروگرام میں جانا ہوا تو میرے پاس ایئر رنگ نہیں تھے تو میں فوراً ہی ایک مارکٹ گئی اور وہاں سے اپنے لیے جلدی جلدی ایئر رنگس خریدے خیر میں انہیں جب گھر لے کر کے آئی تو کسی کو نہیں اچھے لگے اب چونکہ وقت بھی نہیں تھا اس لیے میں نے وہی پہن لیے اور میں پہن کر کے پروگرام میں چلی گئی وہاں پر بھی گئے تو وہاں پر بھی جو میری سہیلیاں تھیں میرے فرینڈس تھے انہوں نے پوچھا یہ کیا پہن رکھا ہے مطلب انہوں نے اس کو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگا وہ تو خیر اب مجھے اٹین تو کرنا کرنا ہی تھا وہاں پر پھر وہاں سے جب میں واپس آئی گھر پر تو میرے کانوں کا جو برا حال تھا مطلب اتنا بڑے بڑے زخم ہو گئے میرے کان کے پیچھے کہ ڈاکٹر تک کو دکھانا پڑا تو مجھے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی چیز لیں ایئر رنگس وغیرہ تو تھوڑا سا ہلکے میں لیں اور اس کے علاوہ مطلب پہن کر کے دیکھ لیں تھوڑا اچھے سے پرکھ لیں کہ آپ کے کانوں کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہو سکتا ہے یا ایسے جو بھی شکریہ